जीअं त दुख ऐं सुखु ज़िंदगीअ जा ॿ पासा आहिनि वॾे में वॾी ताकत पाण में विश्वासु रखणु आहे साम्हू मुंहिंजा सभु कम थींदा आहिनि पर जे कॾहिं को कमु मुंहिंजे मर्ज़ीअ सां न थींदो आहे त मूंखे ॾाढो वॾो दुखु थींदो आहे ऐं इहा ॾाढी वॾी मुंहिंजी कमजोरी आहे पर वरी पाण ते विश्वासु रखी अॻिते कदम खणी वधी वेंदी आहियां अनुभव सभु सेखारींदो आहे ऐं मूंखे सफलता मिलंदी आहे उन वक्ति मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त मां सफलता हासिल कई उन वक्ति ईंअ लॻंदो आहे त दुखु पुठियां सुखु गुरू ज़रूरु ॾींदो आहे मुंहिंजो आतमविश्वासु मुंहिंजे लाइ ज़िंदगीअ में वॾी ताकत रखंदो आहे मुंहिंजे मुंहिंजे गुरूअ ते बि अटल विश्वासु आहे उहा मुंहिंजी वॾे में वॾी ताकत आहे